हॅलो वेटर मात्सो हांगा यो तें जेवण बरें ना मरे जेवणाक येचो वास कहो येता मरे मात्सो टेस्ट करून पळय पळोवया बेळशेल्लो कहो बेळशेल्लें केलां धाकटें भुरगें आसा बायल आसा मरे म्हाजी अहें कहें तुमी दितात आह नाजाल्यार पळय पळय जेवण टेस्ट कर नाल्यार कोणी रांदलां कोणी तें पय जेवण टेस्ट कर मात्शें पळय जेवण टेस्ट कर टेस्ट कर आनी मागीर सांग म्हाका म्हाका कितें तें सारकें आसा जेवण जेवण जेवण ये वास येता मरे तेका पय टेस्ट लेगीत केलें जाल्यार ये लागता मरे बेळशेल्ले भशेन लागता आंबट लागता आंबट लागता तें धाकटुलें भुरगें आसा मरे आमकां कोहें हॉटेलांत तुमी अशी ट्रिटमेंट दिता जाल्यार कोण येतोलो तुमच्या हॉटेलांत सांंग पळोवया आह कोण येवचो ना मरे अहें करूंक जायना सारकें रांदून दिया मरे तुमकां आमी पयशे फारीक करतात न्ही फुकट काय घेयना न्ही तुजे कडल्यान आमी तुमकां पयशे दितात न्ही आमी